دہلی میں شہری سیاسی عمل میں اِس طریقے سے حصّہ لیتے ہیں کہ ہر ایک پارٹی کی اپنی اپنی کمیٹی ہوتی ہے ہر ایک محلے میں اپنی اپنی کمیٹی ہوتی ہے تو لوگ اپنی اپنی اِس کا رجسٹریشن کرانے کے لیے ڈسٹرک کونسلس کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے اپنے نام کا رجسٹریشن کرواتے ہیں